कटनी जिले में युवाउनि खे इहो सामनो करिणो पवंदो आहे जीअं ॿार ट्वैल्थ पास करे निकिरंदा आहिनि त उन्हनि खे उहो स्थल कटनी में नथो मिली पाए जीअं हिते कॉलेज त आहिनि लेकिन एडा वॾा कॉलेज ऐं सुठा कॉलेज न आहिनि या अगरि कंहिंखे अगरि एम बी बी एस करिणो आहे त हुन लाइ हिते हो स्थान कोन्हे कि उहो कॉलेज कोन्हे ओड़ो कि करे सघे ॿाहिरि त हुन लाइ ॿारनि खे खोड़ कठिनाइयूं ॾिसणी पवंदी आहिनि उन्हनि खे टैक्सी कराए या ट्रेन कराए या जेकी बि ॿाहिरि वञिणो पवंदो आहे कि ताकी हू सुठे में सुठी शिक्षा वठी सघनि या उन्हनि खे अगरि एम बी बी एस करिणो आहे त हू ॿाहिरि कंहिं सुठे कॉलेज में करे सघनि लेकिन हाणे जीअं जीअं मतिलबु कटनी अॻिते वधे थो त हाणे हिते हिकु एम बी बी एस एम बी बी एस जो कॉलेज खुले थो पियो त अॻिते बि ईअं धीरे धीरे विकास थींदो रहंदो